सरकारी योजना मे बहुत प्रकार के लाभ सभ भेटै छै जेना कि आवासकी योजना आवासकी योजना मे आवासकी योजना के लाभसे गरीब लोग सभ जेकर घर न बनल हय ओकर घर सब बन जाइ छै जो अच्छासँ रहऽ लगै छै आवासीय योजना सभमे आओर कोइ प्रकार के दिक्कत उक्कत न होइ छै एहि लए सरकार आवास योजना जारी कयले छथिन जो अच्छा लगै छै सभके मतलब भा भाइ छै आओर ओकरा बाद जो जइसँ कि बहुत सारा लाभ हय जो जेकर घर टुटल रहै छै या फेर घर न बनल रहै छै तऽ ओ सभके लेल आवास योजना बहुत ही जरूरी रहै छै ताहि के लेल सरकार आवास योजना चला देले हय जोकि बहुत अच्छा हय आओर बहुत प्रकार के जइसे कि आवास योजना हय बहुत बहुत ही बहुत बहुत ही मतलब मदद भेटै छै उससे जइसे सड़क योजना हय सड़क बना दय छै तऽ ओहू से बहुत मदद भेटै छै पर्यावरण लगा दय छै या फेर कानून ई जे छै कि अपराध अय सभ योजना सभ मतलब रोकै के लेल बनेले हय तऽ एहि सभमे भी बहुत मदद मिलै छै आओर ओकरा बाद देखै छियै बहुत प्रकार के फायदा सभ अबैत रहै छै आओर सबूत कि चारो ओर से दोसर लोग कोन कोन मत भेटै छै अपना लोग सभ भी अगल बगल मे मदद सभ करिते रहै छै आ ओकर कोना मे अन्य प्रकार के कि होइ छै योजना अबै छै सभमे अपना मदद करैत रहै छै आवास योजना मे जइसे कि पइसा मिलै छै डेढ़ लाख रुपआ तऽ ओकरा बाद मुखिया के तरफ से मिलै छै आ फिर जाइ के पड़ै छै मतलब कोर्ट मे जाइ छै उहाँ से फिर लिख के देबऽ पड़ै छै तऽ ई सभ बहुत प्रकार के योजना सभ अपना मिलैत रहै छै जेकर मतलब कि गरीब लोगो पर न बहुत प्रकारके मतलब लाभ होइ छै आओर सभ अच्छा लगै छै ई सरकार के द्वारा ई योजना सभ अबै छै